ग्रामीण लोगों के जीवन में खेल अनेक महत्वपूर्ण होते हैं जैसे कि अनेक महत्वपूर्ण अ भूमिका निभाते हैं जैसे कि हमारे जो बच्चे होते हैं जो खेल खेलते हैं वे खेल खेलते ही स्टेट भाग जो स्टेट में जाते हैं अन्यथा वो बाहर जो अपना जो खेल प्रस्तुत करते हैं उन्हें तो उनसे उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का प्रभाव पड़ता है जैसे कि जो हमारा बच्चा स्टेट लेबल है जो खेलने जाता है जो जहाँ से वो सम्मानपूर्वक एक समुदाय एकता प्राप्त करता है एक सम्मान दायक पुरस्कार प्राप्त करता है वे पुरस्कार उसके अन्य जीवन में आगे जा के जीवन में बहुत काम आते हैं और हमारे जो बच्चे होते हैं जिस बच्चे की जिसमें रुचि है जो बच्चा बाहर खेलने जाता है इंटरनेशनल और नेशनल हमारे यहाँ खेलवाया जाते हैं ग्रामीण जो लोगों के जीवन में खेल का बहुत महत्व होता है अन्यथा हमारे जो प्रतियोगिता हैं वो बाहर रखी जाती हैं जैसे कि नेशनल हमारा दिल्ली में खिलाया जाता है तो वहाँ से भी हमारे जो बच्चे हैं उनको भी एक सम्मानदायक पुरस्कार मिलता है वहाँ यह विजेता बने या ना बने बट हम उन बच्चों का सम्मानदायक सम्मानदायक उनको सफलता प्राप्त करवाते हैं और अ जो हमारे बच्चे हैं जो जिसके जिसमें जिसका नेशनल लग जाता है उसके लिए हमें आगे जाकर परेशानी नहीं होती हम गवर्मेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जिसमें हमें पंद्रह या दस परसेंट की छूट मिलती है अगर हमारे पास नेशनल का सर्टिफिकेट होता है और जो हमारे पास इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट होता है उसमें हमें बीस से पच्चीस की छूट मिलती है इसलिए जीवन में हमारे खेल को अनेक महत्वपूर्ण बताया गया है